आंनि पास प्रडाक्टआ जाहैबाय लंपेन्ट जिन्स दा बे बुस्थुवाखौ आंना लंपेन्टआ गान्नो गैयामोन नालाय बे बुस्थुवाखौ आङो अनलाइन सपिं खालामबाय बे बुस्थुवा बिराथ मोजां बुस्थु बे लंपेन्टआ दा बे बुस्थुवा आंना सफैबाय नै दा बेखौहाय आं गान्नो बिराथ मोजां मोनो आरोखि ब्रेन्डनि बुस्थु नालाय बिराथ कमपर्ट जायो आरोखि गान्नोहाय मानि गुबुनाबो मोजां आरोखि मानो होनोबा बे ब्रेन्ड बुस्थुवा एसे आलादा जायो माने गान्नोहाय आरोखि माने बे बुस्थुवा ओरैबायदि जेन'बा नन ब्रेन्डबा एसे आलदा जायो जेन'बा खालार सालार खारो माने नैबे दा लिभाइस ब्रेन्डनि बे लंपेन्टआ जायखियाजा ब्रेन्डनि बुस्थु आरोना बे ब्रेन्डनि बुस्थुवा माने बिदि बै नन ब्रेन्डनिफ्राय अनेक डिपारेन्स दं आरोखि माने मानो होनोबा बै नन ब्रेन्डआ खालार खारो सुबानो ओमफाय बे बिदि नङा आरोखि ना मानो बेखायनो बिराद मोजां मोनो आङो ब्रेन्डफोरनि बुस्थु गान्नो लंपेन्ट